हमरा मन हइ कि हम शिक्षिका बनी ओहिके लेल हम तैआरी करि रहल छी डी एल डी के एक्जाम देली हइ आओर तऽ ओकर तैआरी करि रहल छी कि क्लास कऽ कऽ हम ओकर तैआरी करि रहल छी आगे बढ़ैके लेल हमर इच्छा हइ कि हम शिक्षिका बनी आओर ओकरा लेल हम तैआरी करि रहल छी आगेके लेल

एक्जाम देली हइ देखू अब की हो रहल हइ एक्जाममे सफलता मिल रहल हइ कि नहि मिल रहल हइ